हैल्लो नमस्ते मैडम जी ठीक ऐ तुस सनाओ थोह्ड़ी हारी घर च शादी बगैरा चला दी ही ते कन्नै थोह्ड़ी हैल्थ बगैरा ठीक नेईं ही ते तां निं आ दे हे मैम हां जी हां जी ओह् ते गल्ल ठीक ऐ तुस बोला दे हां जी हां जी कल कोला सोमबार कोला दा रोज़ आई जा करगे पक्का हां जी हां जी चलो ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ मैम ठीक ऐ